राजस्थान में हैल्थ केयर टैक्नोलॉजी जो इस्तेमालु घणेई तरीक़नि सां कयो व कयो वञे जीअं त कुझु मशीनू टैक्नोलॉजी वधण जे करे साम्हूं आहियूं आहिनि जंहिं मां हिकु आहे बायो प्रिंटिंग सिटी स्कैन वग़ैरह हिननि मशीनुनि जे इस्तेमाल सां न पकती माण्हुनि जो वक़्तु बचे थो ऐं इन सां गॾो गॾु माण्हू बि तेजु थियनि था ऐं उन्हनि जा इलाज बि विदेशनि जी जॻहि हिते थी था सघनि